गिहर लोला माजून बेसण जा लॾूं सीरो सेवईं मिल्क केक माए जी मिठाई सिङरन जी मिठाई खोराक साटा टिकियूं नारेल जी बर्फी अट अटे जा लॾूं चूरी जा लॾूं गोंद जा लॾूं